खौरां नि मिदियाया जोंनि गेजेराव गोबां आयदाफोरनि बागै जोंनो खिनथायो नाथाय जों नुनो मोन्दों जे गामियारि हालामफोरनि आइदाफोरखौ खौरांगिरि मिदियाया बारा थोजासे दिन्थिनाय जाया गामि सिंनि माखासे आयदाफोर बा गामि सिंनि माखासे जेंना बा गामि सिंनि माखासे बुंनो गोनां बा गामि सिङाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो खौरांनि मिदियायाव बारा नुनो मोन्नाय जाया खौरांनि मिदियायाव बांसिन जोङो सहरनि जानाय जाथायफोरखौ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनो गामियारि जेंनाफोर जानायखौ जों बारा खौरांनि मिदियायाव नुनो मोननाय जाया